महाराष्ट्रा में घणियूं ई सरकारी कंपनियूं आहिनि जीअं रिफाइनरी आर सी एम हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑइल कंपनी ऐं अहिड़ी घणियूं ई कंपनियूं आहिनि हवाई अडो ऐं घणाई कुझु हिते अ अ ओ डवलपमेंट जा सभु आहिनि सरकारी घणई अ अ मशिनिरयूं आहिनि ऑफिसूं आहिनि ऐं वेस्टन रेलवे रेलवेज जीअं आहे सॼी ऑप्रेशनल आहे हुते त उहो घणोई कुझु हिते आहे